असांजे मध्य प्रदेश में ॾाढे सुठे सां चेटीचंडु मल्हायो वेंदो आहे असां कटनीअ शहर में रहंदा आहियूं हिते झूलेलाल जा घणेई मंदर आहिनि जंहिं मंदर में झूलेलाल जी पहिरियूं महिनो महिनो तयारी कई वेंदी आहे मीटिंग थींदियूं आहिनि मीटिंग में डिसाइड कंदा आहिनि भई छा छा कंहिं कंहिं ॾींहं ते कहिड़ा कहिड़ा नाटक करणा आहिनि ऐं ॾाढियूं लेडीसियूं असांजा घर जा मर्द असां पाण ॿार ॾाढो सुठो पहिरियूं महिनो महिनो वेंदा आहियूं हुते जोति बि ॿारे ईंदा आहियूं पंहिंजो सम्झी ईंदा आहियूं वरी अठ अठ ॾींहं पहिरियूं प्रोग्राम हलंदो आहे नाटक डांसियूं ॿाहिरां कलाकार घुराईंदा आहियूं ॾाढो सुठो आहे एॾो बढ़िया आहे एॾो बढ़िया आहे ए बहिराणो बि कढंदा आहिनि छह छह सत सत ॾींहं बहिराणो कढंदा आहिनि पोइ ॿ टे ॾींहं डांसुनि खां पहिरियूं बहिराणो बंदि करे छॾींदा आहिनि असां शाम जा छह थींदा आहिनि तयार थी पंहिंजा ॿार वठी झूलेलाल मंदर में वेंदा आहियूं पोइ राति जा यारहें अचूं ॿारहें अचूं चओ त हिकु ॿ बि थी वञे पर ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॾाढो सुठो ई लॻंदो आहे